جی میں نے شدید موسم میں حالات میں شوٹنگ کی کوشش کی ہے میں اگر ایک واقعہ بتاؤں تو یہ کچھ تین چار سال پہلے کی بات ہے جب میں میرے ماں با والدین اور بھائی بہنوں کے ساتھ ممبئی ٹرپ پر گئی تھی مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے ایک تصویر لی تھی جو کہ میری چھوٹی سی پانچ سال عمر بہن کی تھی وہ تصویر اتنی نکھر کر کے آئی تھی جس کا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا ممبئی کی بارش کافی الگ انداز میں ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی صاف اور سنہرے پانیوں کی چمک ہوتی ہے ان میں ممبئی کی بارش آپ اگر جو پہاڑوں میں دیکھیں وہاں کے جو چھوٹے موٹے پہاڑ ہیں ان میں دیکھیں تو وہاں اور زیادہ اچھی لگتی ہے وہ ہرے ہرے ہرے بھرے پیڑوں میں پڑتے ہوئے بارش کی بوندیں وہ زیادہ کھل کر کے آتی ہیں جو ممبئی کی میں نے